मधुबनीमे मनाओल जाए वाला जे मुख्य सांस्कृतिक उत्सव के जे आयोजन अछि ओ सभसे पहिने मिथिला उत्सव होइ छै जे मिथिला उत्सवमे मैथिलीके लेल जे सांस्कृतिक कार्यक्रम होइया जाहिमे सामा चकेवा डकहर डोमकच ई सभ एहिमे देखाएल जाइया जे एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक उत्सवक आयोजन अछि क्षेत्रीयमे जे पाबनि होइत अछि आओर आयोजन सांस्कृतिक होइत अछि जाहिमे चौड़चन जे भादव महीनामे मनाओल जाइत अछि जाहिमे चाँद मामाकेँ पुजा कयल जाइया आओर ओकर प्रसाद ग्रहण कयल जाइया सामा चकेवा जे अछि ओ एक क्षेत्रीय यानि कि मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रममे मनाओल जाइया जाहिमे माटिक सामा आओर ओकर किछु आकृति बनाकेँ ओकरा पूजन कयल जाइत अछि जेनाकि सामा चकेवामे भाय बहिनकेँ सभसॅं पहिने एहिमे देखाओल जाइत अछि आओर जेनाकि देशक जे राष्ट्रिय त्यौहार अछि उत्सव अछि जाहिमे होली दीपावली एक महत्वपुर्ण सांस्कृतिक धार्मिक सेहो एक उत्सव अछि जे भारतमे मनाओल जाइत अछि आओर क्रिसमस जे अछि ओ अन्तर्राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक कार्यक्रमकेँ मनाएल जाइत अछि आओर एकर आयोजन होइत अछि होलीमे हमसभ एकटा मुख्य एक व्यञ्जन खाई छी जे मालपुआ होइत अछि